हाँ मुझे बहुत सारे खाने बनाने का शौक़ है इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं ढेर सारी नई नई तकनीकी वाले रेसिपियों को जानूँ इसलिए नए रेसिपियों को जानने के लिए मैं बहुत सारे टी वी शो में जैसे की कुकिंग शो को फॉलो करती हूँ टी वी पर बहुत सारे ऐसे शो आते हैं जिसमें खाने की अच्छी अच्छी रेसिपी बताई जाती है जो की सेहत के लिए भी अच्छा होता है और जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है खाना ख़जाना खाने का एक ऐसा शो है जिसमें हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने की रेसिपी आपको मिल जाती है इसके अलावा किचन तड़का भी मैं देखती हूँ उसमें भी मुझे कई सारे अच्छी अच्छी रेसिपीस मिल जाती हैं और यूट्यूब वीडियो पर तो हम जब चाहें तब कहीं भी कभी भी कोई भी कुकिंग शो देख सकते हैं